बिसेसके जोंनि बर' समाजाव जोङो नुनो मोनो जे दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरखौ जोङो जोंनि बर' समाजाव फिनाय जायो आरो जोङो जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौ फिनायनि मेन उद्दिस्सआनो जाहैबाय जे न'खरखौ न'खर सालायनायाव एसे एनै राङारि अन्सुंथाय मोननो थाखाय दाजोंङो दाउ फिनानै जोङो दाउ फिसा जाहोनानै जोङो फाननानै जोङो न'खरनि थाखाय संख्रि बानलुनि थाखाय एसे एनै रां आरजिनो हायो आरो लोगोसे जोङो बेबायदिनो बोरमा अमा फिनायजोंबो जोङो जोंनि न'खरनि नांगौफोरखौ समाव जोङो हेफाजाब मोननो थाखाय जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो लोगोसे जोंहा जोंनि बर' समाजाव जे न'खर न'खर मोसौ फिनाय जायो दा जोङो मोसौखौ जोङो बिसेसके जोङो गायखेरनि थाखाय जोङो मोसौ गायखौ फियो आरो हालुवा मोसौखौ जोङो जोंनि खेथि खालामनायाव बाहायनो थाखाय जोङो फियो लोगोसे जोङो जेब्ला मोसौवा जोंनो नाङा जायो एबा मोसौवा जेब्ला बोराय बुरि जायो जोङो बेफोरखौ जोङो फाननानै जोङो जोंनि न'खरनि राङारिनि गोनांथि जानायाव जोङो फाननानै जोङो हेफाजाब मोननो हायो बेफोरनि थाखाय जोङो बिसेसके जोङो न'खराव जोङो जिब जुनारखौ जोङो फिनाय जायो जोंनि बर' समाजाव बिसेसके दाउ मोसौ बोरमा अमा बेखौनो जोङो फिसिनानै जोङो जोंनि न'खरखौ एसे एनै हेफाजाब खालामनो थाखाय जोङो राङाारि अनसुंथाय मोननो थाखाय जोङो फिनाय जायो